हमारे देश के बारे में अगर मैं अस्तपाल और मेडिकल सेवाओं की बात करूँ ये बहुत अच्छी है और कभी कभी मतलब सरकार भी अपना जो अस्तपाल कर देती है बहुत राज्य और बहुत ज़िले बहुत गाँव में इसे ही हमारे गाँव मतलब हमारे राज्य ज़िले में है और अगर पुराने काल की में बात करूँ वहाँ पर ज़्यादा सस्ती थी मतलब मेडिकल जो संस्थाएं थी वो ज़्यादा सस्ती थी लेकिन आज कल तो बहुत ज़्यादा हो गया है मतलब जो दवाई हो गया और मेडिकल सेवाऍं हो गई वो सारे बहुत चीज़ें मतलब ज़्यादा हाई कष्ट जो होता हे वो वैसे हो गया है लेकिन कोभिड़ के वक़्त में अगर मे बताऊँ तो मेरा अनुभव कैसा था मेरा अनुभव उस वक़्त एक अलग होया हो गया जैसे कि कोई किसी को नहीं छू रहा था और सब अलग अलग रह रहे थे औ अलग अलग खा रहे थे मेडिकल जाने के लिए मास्क पेहेनना पड़ता था मतलब बहुत दूरी से चलना पड़ता था और अगर हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है जैसे कि हमारे जीवन में पानी हम को पानी को हम जीवन बोलते हैं मतलब हमारा एक जीवन है पानी को भी हम जीवन बोलते हैं क्यों क्योंकि पानी के बिना यह संसार कुछ नहीं हो सकता ना खाना खा सकते हैं ना आप पी सकते हैं मतलब किछ नहीं हो सकता तो पानी अगर सुधर लोग खा रहे है मतलब पी रहे है उनको अच्छा वाला पानी मिल रहा है और वो कुछ ना कुछ स्वस्थ हो रह रहे रह रहे और जिनको पानी नहीं मिल रहा है वो अस्वस्थ हो जा रहे हैं